जि'यां कि साढ़े स्कूल च जि'यां कि साढ़े स्कूल च आर्ट एडं कराफ्ट दियां टीचरां हियां बक्खरी बक्खरियां साढ़े के बी च साढ़े कम्पीटीशन होंदे के जेह्दी पेंटिंग ड्राइंग दिखदे जिसदा आर्ट एंड कराफ्ट कोह्दा शैल होग उसी प्राइज लभदा हा जि'यां कोई कैश प्राइज होई गेआ मैडल होई गेआ सर्टिफिकेटस होई गे जि'यां कि साढ़े स्कूल इक बारी कम्मपीटिशन होआ हा टीचरस डेऽ उप्पर कि जोहदा शैल आर्ट एंड कराफ्ट होग उसी कुछ न कुछ थ्होग जि'यां घर बहुत वेस्ट बोतल पेदियां ही शीशे दियां ग्लास दियां ते में ओह्दे उप्पर जि'यां टीचरस डेऽ ताईं कुछ लिखेआ मतलब पैराग्राफ लिखेआ निक्का जनेहा गै लिखोआ हा पर बाटल उप्पर लिखोई गेआ हा थोह्ड़ा जेहा ते ओह् लिखियै में टीचरस डेऽ उप्पर दित्ता हा में ते ऐज ए गिफ्ट दिता हा उ'नें गी शैल लग्गेआ हा ते फ्ही मी उ'नें कैश प्राइज दिता हा पंज सौ रपेआ कैश प्राइज हा ओह् मेरा पंज सौ रपेऽ कैश प्राइज थ्होआ हा के होआ मिं ते बड़ा गै शैल लगदा हा आर्ट एंड क्राफ्ट करना वेस्ट मिटीरियल कन्नै चीज़ां बनानियां ज्यादा मी वेस्ट मटीरियल किन्ना शैल लगदा ऐ नां गै घरा आहलें दे पैसे ज्यादा लगदे प्रााइज़ बगैरा अगर ज्यादा होंदा ऐह्में घरै आहलें दे पैसै बी जाह्न कोई चीज़ लैंदे फिर घरै आहले आखदे न केह् फायदा तु'दां इ'यां इस चीज़ गी करने दा इन्ना पैसा लाइयै जे तुसें बाह्रा गै लेई लैओ कोई चीज़ इक जैहडे आपने अपने हत्थें कन्नै कोई चीज़ बनाई दी होऐ ना ओह् बक्खरी बड़ी शैल लगदी ऐ जि'यां साढ़े कालज बी नैक होई ही में बी मतलब बड़ी सारी चीज़ां बनाइयै दित्तियां ही अपने सिनीयरस गी अपने नैक रूम अपने एन सी सी रूम ताईं काफी सारी वेस्ट मिटीरल दियां बनाइयां में अपने घर बी काफी सारियां चीज़ा लाई दियां वेस्ट मिटीरल साढ़े कालज़ बी आर्ट एंड क्राफ्ट दा इक रूम है जित्थै स्हानूं सारा कुछ पैपर कन्नै सारा कुछ बनाना सखांदे न जि'यां के इक बारी बचपन च के होआ हा के क्लास च असेंगी इक झूमर बनाना सखया हा पेपर वेस्ट कन्नै बड़ा ही बड़ा गै शैल हा ते पेपर गी कटिंग करियै पेपर फोलड करियै फिर उस च कटिंग करियै फिर ओह्दा कन्नै मतलब ओहदे कन्नै बनाना सिक्खेआ ते जेह्ड़ा आर्ट एंड कराफ्ट जेह्ड़ा होंदा ऐ पेंटिंग्स कुछ पेंटिंग्स बगैरा होई गेई ओह् चीज़ बक्खरी ऐ ड्राईंग होई गेई ओह् बी चीज़ बक्खरी ऐ लेकिन आर्ट एंड क्राफ्ट होई गै जा पेपर कन्नै कोई चीज़ बनाई जा कुसै बी वेस्ट मेटिरयल कुसै बी चीज़ उप्पर में आर्ट करियै क्राफ्ट करियै दस्से दा होऐ उसी आर्ट एंड क्राफ्ट आखदे बड़े गै लोक आर्ट एंड क्राफ्ट इक हुंदा है कि बड़ा गै शैल लगदा हर इक चीज़ कुतै बी लाई दी होऐ आपूं बनाई अपने हत्थें कन्नै बनाई बड़ी गै शैल लगदी ऐ